आं दिनै उदालगुरि जिल्लानि सुबुंफ्रा मावग्रा माखासे सरासनस्रा खामानि मावनानै बिथांमोना माबायदिहै जिउ खांनायनि राहाखौ दैदेनदों बेनि सोमोन्दै आङो फोरमायथिनो हास्थायदों जों उदालगुरि जिल्लानि सुबुंफोरनि जिउ राहा बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला जोङो सरासनस्राहै जोङो नुनो मोनो जे आबाद गाहाइ ओनसोल उदालगुरि जिल्लाया आबादजोंनो सोनारनानै दङ थेवब्लाबो बे आबादावबो आथिखाल समाव जोंनि उदालगुरि जिल्लाया गाहाइयै बैग्रि आबाद बिदिहै जुखाम आबाद बिदिहै बायदि आबाद खालामनानै जिउ खुंनाय राहाखौ दैदेननाय नुनो मोन्दों आरो बिनि अनगायैबो बिनि अनगायैबो जोंनियाव दा माने बेफार फालांगि बिथिङाव गोबां मानसिखो मुखुब जानानै बेजोंबो जिउ खुंनाय राहाखौ जों नुनो मोन्दों आथिखालाव जोंनि हाथाइ बाजारफोराव थाङोब्ला नुनो मोनो जे बर' हिनजावफ्रा गोबां बिदिहै मैगं थाइगं जि जोम बायदिसिना गुबुन गुबुन मुवा बेसाद फाननानै जिउ खुंनाय जिउ राहाखौ दैदेननायखौ जोङो नुनो मोन्दों दा बिब्दिहै बेल' नङा दिनै साहा आबादावबो बर'फोरा गोबां माने हाबसननानै दङ बेवहाय साहा आबादनि मालिकजों लोगोसे साहा आबादाव मजुरि मावग्रा बिब्दिहै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दङ आरो साहा आबादनि गेजेरजों गावनि जिउ खुंनाय मानदान्दाखौ गोजौ थाखोसिम लांनो हानायनि खाबुखौबो मोननो हादों दा बिब्दिहै जोंनि बर'नि गेजेराव जोङो माखासे बर'फोरा मा खालामदों दिनै गिदिर गिदिर फुख्रि जावनानै मोजां फिसारि खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोना गावसोरनि जिउ खुंनाय राहाखौ दैदेननो हादों आरो रांखान्थि बिथिङाव जौगानो हादों दा बेल' नङा अमा फार्म दाउनि फार्म बिब्दिबो खालामदों अमा फार्म दाउनि फार्म खालामनानै बिथांमोना जिउ खुंनाय राहा लामाखौ लानाय जोङो नुनो मोन्दों बिनि अनगायैबो आजिखालि बे गोदान मुगाजों आगान सुरनानै आजिखालिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबाङानो बिदिहै मबाइलनि गेजेरजों युटुबार जानानैबो मा खालामदों गावनि न'खर दैदेननायनि राहा लामा नंजोबाब्लाबो गावखौ मोनसे माने जिउ खुंनायनि राहा हिसाबै लानो हादों आरो बिनि गेजेरजों गोबां भिउआर फोरा माने साबस्क्राइबार फोरा साबस्क्राइब खालामनानै बिथांमोनखौ मदद खालामदों दा बिब्दिहैबो जिकुनु आरो बेल' नङा मिडिया नि गेजेरजोंबो जों माने इलेक्ट्र'निक मिडिया नि गेजेरजोंबो मा जादों जोंनि बर'नि सुबुं बर' सुबुंफोरा मिडिया नि गेजेरजों बिदि खौरांगिरि जानानै खौरां दैथायनाय आरो खौरां रायजोनि गेजेराव होनाय बेफोरखौ बुथुमनानैबो खामानि मावनानै गोबां मानसिफ्रा गावनि जिउ राहाखौ लादों दा बेफोरो मोनसे हारिनि जौगानायनि मोनसे मोनसे माने बिथिं हारिनि जौगानायाव जोङो मोनसे हारिया जौगानांगौब्ला गासै बिथिंखौनो जोङो नोजोर होनांगोन आबाद मावनायनिफ्राय जोङो युटुबार जानायनिफ्राय खेला गेलेनायनिफ्राय मैगं थाइगं फाननायनिफ्राय बेफोरबायदिहै जोङो मा खालामनांगोन जिउ दैदेननाय राहा लामाखौ संना लानांगोन गासै मानसियानो माने साख्रि मोनजोबा फरायनानै बेखायनो गुबुन गुबुन राहा लामाजों जेरैहाय रां खामायनानै जिउ राहाखौ दैदेननो हास्थायो बिब्दिनो जिउ राहा लामाखौ दैदेननानै मोजांहै जिउ खुंनाय राहालामाखौ लानांगौ आरो बिदिनो उदालगुरि जिल्लायाव जों आथिखालाव एसे रांखान्थि हालोद आरो जिउ खुंनायनि मानदान्दाया गोजौआव जौगाबाय थानायखौ जोङो नोजोर होनो हादों